आं हरी ओम आं सांगात हां हांवूय हय म्हाका थोडीशी ह्ये जाय आशिल्ली फळां जाय आसलीं फळां आसात पूण म्हाका ती लोकल जाय लोकल किद्या काय म्हल्यार ती आतां सगळीं भायली आस न्ही ती वखदाची जी येता ती खाल्यार बेजार येता पूण लोकल म्हाल मेळटा न्ही ओनर आसा ओनर आसा बी अशीं केळी बिळी लोकल लोक् लोकल आसात न्ही ओके आं जावूं तर आं हय हय हय हय यें खुयी तुमगेलें यें खुयी दुकान खूय तुमचें आं श्रीस्तळ हय ओके ओके ओके आं कळ्ळो तो रस्तो चार रत्यान आयलें की थंय मेळटा देवळा देवळा कडेन लागीं न्ही अय बरें बरें अय अय

हय हय हय हय हय आनी ह्ये कॉड् हय कडधान्य कसलें आसा तांदूळ बी गांवटी आसात तांदूळ गांवटी हय हय ज्योतीचे बी म्हणटा तें अय हय हय हय

ओके ओके ओके हय हय हय हय मुद् हय मुद्दाम येता हांव थंय हय योन पळयतां हांव आज ह्यें आंव आयतारा उगडे आसा तुमचे हय आयतारा सकाळ फुडें येता हय बरें देव हय देव हय हय